जेको असां सोचियो बि न हुओ उहो हिन सालु केदारनाथ थे थियो हुयो केदारनाथ ते हेॾी ॿोड आई इजो दुकाननि जा दुकान वहिझी विया कोई कोई अहिड़ो बि हुयो जीअं मनाली हुओ मनालीअ में रोॾनि जा रोॾनि वही विया दुकान जा दुकान वही विया ऐं जर्नल ते इहे माण्हू किथे सैल्फी पिया कढनि किथे फ़ोटू पिया कढनि तीअं असां पंहिंजी सैल्फी किथे बि फ़ोटू पंहिंजो न विधो